हमर गामक बुजुर्ग सभ बहुत एहन एहन प्रकारकेँ बीमारी सभसॅं ग्रस्त छथिन जेनाकि किनको मोतियाबिन्द भऽ गेल छनि तऽ किनको लकवा मारि देने छनि तऽ केओ अवस्थाके अनुसार चलि फिर नहि पाबै छथिन ओहिके कारण होइत की छै

जा सकै छथि ऐहिके लेल हुनकर घरक लोकसभ हुनकर नीकसँ देखभाल करै छनि हुनका नहाबै छनि स्वच्छ पानि सॅं फेरि खेनाइ खुआबै छनि आओर हुनकर देखभाल करै छनि